रियलिटी शो हांव खूब पळयता फाटल्या कांय वर्सान सारेगमप येतालें तातुंतलो जकप्रीत सिंग म्हुण एकलो सिंगर आशिल्लो तो म्हाका खूब आवडटालो हांव प्रत्येक शोवाक तेजे ऑडीयो रेकॉर्डींग करतालो आनी परत परत आयकतालो आनी त्याच वर्सा सारेगमपची फायनल ही गोंयांत जाल्ली पेड्यान पेड्यान जो इंडोर स्टेडियम आसा थंयसर तेजी फायनल जाल्ली आनी हांव म्हाजो भाव आनी भावाचे फ्रेन्ड स्पेशली तिकेटी बूक करपाक गेल्ले पूण आमकां तिकेटी मेळोंक ना त्या खातीरूच आमी म्हाज्या भावाच्या फ्रेन्डाक भावाचो फ्रेन्ड एक पुलिस आशिल्लो तेजे हॅल्पान आमी तिकेटी घेतल्यो आनी आमकां लायव पर्फोरमन्स पळोवपाक मेळ्ळो तशेंच फायनली दिसा आमी सगळे पळोवपाक गेल्ले आनी स्पेशली जगप्रीताचो पर्फोर्मन्स म्हाका खूब आवडलो